हेल' ओइ नोंथां नोंथांनि साइखेल स्टरनि नामा मा नाममोनलाय एम ए स्टर ए मा मा बायदि साइखेल मोनगोन गियार गोनां मोनगोनना मोना

अ ओमफ्राय ओरैनो प्राइजआ बेसेसो जायो माबानिया गियार गोनाङा अ अ ओमफ्राय बे माबाया रेन्जारफोरालाय

ओमफ्राय लेडिस दोङोदा बाइसाइकेल हौवासाफोरनिबो हिनजावसाफोरनिबो अ थारमाने आं ओइ मोनसे साबा फरायसाफोरनो डनेस'न होनो नागिरद' आरो साइखेल ओमफ्राय इसां दामिद्रायबो नाङा एसे मेडियामनि ब्रै रोजा बा रोजासोनि जागोन आरो लेडिज साइखेल गंबा नांगौ आरो औ गंबा औ ओमफ्राय बासकेट फोरखौ मोनफागोनना मोनफाया

अ ओमफ्राय उनाव उनथिं जनाय खेरिबो थानांगोन अ ओमफ्राय गंबा गंबा लांखागोनथ' आं खनसेयावनो डिसकाउन्टफोर मोनगोनना मोना

आङो दायो थांगासिनो दङ नोंथाङा बे साइखेलखो बानायहोबाय थानो होलाय गंबा नालाय एसे लेट जागोनना गंबा आरो औ आं थांगासिनो दङ हो साइखेलखो फोराबाय था अ दे